भारत में नौकरी का बाज़ार बहुत बड़ा है चाहे फिर वो सरकारी नौकरी हो या निजी नौकरी हो क्योंकि वर्त्तमान में अगर हम बात करें तो लोग नौकरियों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं सरकारी नौकरी में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है उनकी सरकारी नौकरी लग जाए काफ़ी काफ़ी सालों से पढ़ते हैं पूरा समय देते हैं उसके बाद भी उनको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता पाँच वर्ष छः वर्ष दस दस वर्ष तक लोग तैयारी करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी उनकी लग पाती है तो कहीं ना कहीं इसमें किस्मत की भी बात है और और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद किस्मत काम देती है लोगों के पढ़ने के बावजूद भी उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती तो फिर वह लोग निजी नौकरियों की तरफ भागते हैं फिर सोचते हैं निजी नौकरी कर लें निजी नौकरी में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि उसमें एक तो आप सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जान पहचान कितनी है अगर आपकी उस जहाँ आप काम करना चाहते हैं वहाँ अगर आपकी कोई जान पहचान हैं या आपके अंदर उस जिस जगह पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपके पास हुनर है वो कला है जो वह चाहते हैं वो सब आपको आता हैं तो उसके भी उसके भी ध्यान में रखते हुए आपको नौकरी वो मिल सकती है चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं क्या वो मांग रहे है क्या आपके पास में कितना आपको आता है कितनी आपने पढाई करी है या आपकी कितनी जान पहचान है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना नौकरियों में करना पड़ता है